हमारे परिवार के लोग मूर्ति जो है परिवार के सदस्य ही बनाते हैं हम लोग मूर्ति की पूजन करते हैं दीपावली हो नवरात्र हो इसमें जो है मूर्तिया माता रानी का बना बनाते हैं लोग और सावन में हम लोग जो है शंकर जी के मूर्ति बनती है शंकर जी की पूजा होता है और पूजा करने से हम लोगों को यह महसूस होता है कि इसी मूर्ति में जो है भगवान जो है विराजमान हैं वह पूजा हम लोग करते हैं मन से करते हैं नवरात्रि में प्रथम और अंतिम दिन जो है हम लोग व्रत भी रहते हैं पूजा ऊजा होती रहता है नवरात्र में हम लोग पर डे जो है सुबह और शाम पूजा करते रहते हैं

सावन आता है तो शंकर जी की जो है मूर्ति बनाकर के हर सोमवार को जो है पूजा हम लोग करते रहते हैं सावन में होता है नवरात्र पर होता है और जैसे जूतिया उसमें भी पूजा होता है जो है पूजा का जब जब त्यौहार आता है हम लोग पूजा में अपना धार्मिक कार्य करते रहते हैं परिवार के मेरे दो तीन सदस्य हैं जोकि मूर्तियाँ बनाते रहते हैं सभी लोग तो नहीं लेकिन दो तीन लोग बनाते रहते हैं और पूरा परिवार पूजा करने में लीन रहता है हाँ और पूजा हम लोग करते हैं जैसे दुर्गा पूजा हो गया तो उसमें भी दुर्गा जी की मूर्ति बनाई जाती है और उस मूर्ति का हम लोग पूजा करते हैं पूरे परिवार किस साथ भी पूजा होता है परिवार अगर बाई चांस कोई आगे पीछे होता है तो भी अपना सभी सदस्य जो है घर के पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ करने के बाद ही अन जन अन्नऔर जल ग्रहण किया जाता है